لگزری ریزورٹس لگزری ریزورٹس فرسٹ چوائس ہوتی ہے کسی بھی پرسن کی کیوں کہ لگژری ریزورٹس کا دوسرا نام ہوتا ہے بیسٹ کوالیٹی جس میں آپ کو بہت ہی اچھا عمدہ کھانا اور رہنا ٹوائلیٹ وغیرہ بہت ہی زیادہ صاف صفائی اور سوئمنگ پول جم اور بچوں کے لیے ٹوائز وغیرہ پلے گراؤنڈ سب چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے اور اگر آپ رہائش میں اتر پردیش کے بجٹ والا ریزورٹس دیکھتے ہیں تو تو نارمل سا ہوتا ہے جس میں سوئمنگ بھی بہت مشکل سے ملے گا ایک روم ہی اچھا ہوتا ہے اور ٹی وی وغیرہ مل جائیں گے آپ کو